म्हाका एक भाव आसा तो म्हाज्याकून तीन वर्सां ल्हान तो म्हाज्या बशेन दिसना तो म्हाज्याकून मात्सो सावळो आसा आनी हांव तेज्याकून गोरें आसा आमची लांबाय सुद्दां वेगवेगळी आसा हांव तेज्याकून लांब आसा तो म्हाज्याकून मोडवो आसा म्हाज्या बाबान आनी म्हाज्यान खूब अंतर आसा तो म्हाज्याकून वेगळो दिसता तेजे मुदयाळे केंस आसा आनी म्हाजे स्ट्रेट तेका फुटबॉल खेळपाक खूब आवडटा तो खेळान हुशार आसा आनी हांव अभ्यासान अशें तरेन म्हाज्या आनी म्हाज्या भावा भितर खूब अंतर आसा